کیا آپ نے کسی گلوکار کو براہ راست سنا ہے جی ہم نے تو بہت سنے ہیں جی ٹی جوٹیال جی کو اس کا گانا بہت اچھا ہے بہت اچھی آواز میں گاتے ہیں وہ اور اس کا گانا سن کے مجھے بہت لفط لطف آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بہت اچھے طریقے سے گاتا ہے اور اس کا انداز بھی بہت اچھا ہے اور وہ ایک ایک لفظ کو صاف صاف بولتا ہے ایک دم پیاری پیاری آوازوں سے بولتا ہے بہت مزہ آتا ہے جو بھی سنتا ہے اس کے گانے کو تو بہت لفط لطف اٹھاتا ہے اسے ہم لوگوں کو بھی کبھی سننا ہوتا ہے تو اس کا ہی گانا زیادہ سنتے ہیں بہت مزہ آتا ہے لطف بھی اچھا ملتا ہے اور سنتے ہی سنتے نیند بھی آ جاتی ہے اتنا مست گاتا ہے